جی ٹنڈے ٹنڈے کبابی سے بات کر رہے ہیں آپ جی میں سید زین علی بات کر رہا ہوں ایچولی میں آج ہولی کا دِن ہے تو میں بس کال کر کے چیک کر رہا تھا کہ آپ کا ریسٹورینٹ کھلا ہے کہ نہیں کھلا ہے کیوں کہ مجھے کچھ چیزیں آڈر کرنی تھیں اچھا اگر آپ کا ریسٹورینٹ کھلا ہے آج اوپن ہے تو کیا پلیز آپ کہتے ہیں چار پلیٹ کباب اور چھ پراٹھے ایک چکن قورما ہاف اور ایک فل روسٹیڈ یہ چیزیں پیک کروا دیجیے گا جی جی اور ہوم ڈلیوری ہو جائے گی آپ کے وہاں سے اچھا تو ایک کام کیجیے گا یہ سارے آئٹم جو بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سب پیک کروا کے آپ میرے ایڈریس پہ میں آپ کو بھیجے دے رہا ہوں اپنا ایڈریس ٹھیک ہے اُس پہ آپ یہ ساری چیزیں ہوم ڈلیوری کروا دیجیے اور اگر آپ کہیں تو آپ کا پیمنٹ میں ابھی ایڈوانس کر دیتا ہوں یا اگر کیش آن ڈلیوری اویلیبل ہے تو میں کیش آن ڈلیور پہ پے کر دوں گا